हम जे कहानी लिखने रही ओकर शीर्षक रहै गोदान भोर आओर हमर जे सभसँ पसन्दीदा लेखक मुंशी प्रेमचन्द जेकर कहानी गोदान रहै सभसँ बढ़िऑं हमर लेखक हमर लेखक मुंशी प्रेम मुंशी प्रेमचन्द छथिन